देखियौ से मासिक जे अथी होइ हइ तऽ ओहिमे से तुलसी भेल तऽ ओहिमे जल नहि चढ़ा सकै छियै मन्दिर नहि जा सकै छियै मतलब कोनो पूजा पाठ मे अशुभ मानल जाइ हैगेन आ तेल सिनूर से नहि करैके चाही से हमसभ कते कहै छथिन जे सिन्दूर नहि लगबैके चाही तऽ हमसभ सेन्दुर आर नहि लगबै छी अथी होइ छी तऽ से गोबर से से अङ्गना आर नहि निपै छी गैल से कतेके डर रहल जे अथी भेल आ से जेनाकि आब कोनो तीरथ भेल तऽ ओ नहि कऽ सकै छियै आब हुनकोके अथी सँ तऽ छोप मानै छियै तऽ कोनो व्रत से ओहिमे हमसभ नहि करै छी गेन तऽ ई एहिके लेल से हमसभ इएहे विधि बिधान करै छी से अथी चलै छी गेन जब चारि दिन पुरि जाइ है तब माथा मिजै छी फेर माथा मिजै छी तऽ फेर शङ्का रहै हइ जे कहु फेर से तऽ ओहिके फेर बिहान भऽ कऽ अपना से माथ कानमे सिन्दूर तिन्दूर कैलीगन जे कतेक सभ अपना अथी से साफ सुथरा एकदम रहै छियै से जे कोइ हमरा देखै नहि से धियापुता आर तनि अपनो मनमे केनादुन अथी होइत रहै हइ गेन से एहि लैकऽ से तनि अथी रहै हइ जे अपनो घिन बुझाइत रहै हइ गेन

हमसभ तऽ डेली स्नान कऽ लै छी आ मगर पूजा पाठ नहि करै छी गेन से एहि अधार से हमसभ अथी करै छी से हमसभ कहै छियै जे मन्दिर जायब तऽ मन्दिरमे जब जले नहि ढारबैनि जब भगवान जीके छुबे नहि करबैनि तहन कथी लऽ पूजा करबै गन से ओहि लऽके तनि अथी रहै हइ गेन फेर अपन अथी भऽ जाइ हइ तऽ फेर अपन पूजा पाठमे से अपना अथी से करै छी गेन

से एहिके लऽ के से